میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے قریب زیادہ قریب نہیں ہے لیکن تھوڑا دور ہے وہاں پر ایک پہاڑی اوتا کے نام سے ہے یہ پہاڑ ہے اوتا یہ پہاڑ ایسا ہے جس کی بہت سی تاریخی واقعات سننے میں آتا ہے انہیں واقعات میں سے یہ واقعات بھی ہے کہ اس پہاڑ کے اس پار جو لوگ قیام کرتے تھے وہ حبشی لوگ تھے اور اور بھی اس کے پہاڑ کے پیچھے بھوت پریت کا بہت سارے اثرات ہیں یہ سب لوگوں کی کہانیاں سننے میں آیا ہے اور اس پہاڑ کو اگر کوئی ہمارے علاقے سے شواہد کرنے اور سیر و تفریح کے لیے جانا چاہے تو کافی عرصہ اور کافی ٹائم اور اچھا خاصہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں یہ اتنا زیادہ قریب نہیں ہے لیکن سیاح اگر اس کو سیر و تفریح کی نیت سے جانا چاہیں تو ان کے لیے پیسے خرچ کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں دور دراز علاقوں سے اور وہاں سیر و تفریح کر کے اپنا دن کو اچھا بناتے ہیں